मेरे हिसाब से तो हिन्दी भाषा के सामने बहुत सारी चुनौती है जैसे हर जगह क्षेत्रों में चाहे वो बैंक में हो या फिर कोई भी क्षेत्र चाहे आप ईस्कूल में जा रहे हो कुछ भी फॉर्म्स वगैरह रहे हो तो हर जगह इंग्लिस मे ही मांग करते इंग्लिस इंग्लिश से ज़्यादा हिन्दी ही अच्छी है पर हिन्दी में भी मुश्किलें आती हैं काफ़ी लोगों को हामारे जो देश की भाषा हिन्दी ही है तो मैं समझती हूँ हिन्दी हिन्दी में ही हर कार्य होना चाहिए

हिन्दी की भी बहुत सारी चुनौती है बहुत सारी मुश्किलें हैं पर हिन्दी ही होना चाहिए भाषा ताकि आम जनता सभी लोग हिन्दी भाषा को समझें और हर कार्य में हिन्दी का प्रयोग ज़्यादा करें